हैलो हां जी नमस्ते हां जी हां जी कौन बोला में बोला नी आं कमला रानी ओह् रित्तू मैडम होर बोला दियां अच्छा अच्छा मड़ो मी पारत पेई ही कि तुं'दा कोई कमरा ऐ खाल्ली

अच्छा केह् केह् ऐ कमरा किचन बाथरूम स्टोर कट्ठा जां अलग अलग ऐ दो कमरे दा इक कमरे दा अच्छा अच्छा केह् कराया ऐ अच्छा नेईं नेईं दस ज्हार नी मड़ो देई सकनी आं मिगी बड़ी जरूरत ही जेह्ड़ा पैह्ला कमरा हा नी मिगी ते उत्थे बी दो कमरे किचन बाथरूम हा स्टोर बी ऐ हा निक्का नेहा लाबी नी ऐ ही पर इ'यां इ'न्ना ऐ हा उत्थे में पंज ज्हार रपेआ दिन्दी ही चलो ठीक ऐ तुस पता करेओ में निक्की नेही फैमिली ऐ कोई बड़ा नी ऐ के बड़ा ओह् फैमिली ऐ तिन बच्चे न निक्के निक्के ते ओह्दे बाद में ते एह् न ते पंज बंदे गै न निक्का नेहा सेट लब्भी जा ठीक ऐ लेकिन फैमिली बी कोई अच्छी होनी चाहिदी जिंदे कराए उप्पर रौह्ना तुसें पता हां